हैलो अहाँ अहाँयौ कहलहुॅं की हम देखु बाहरसँ आएल छी घुरैला अहाँके गाँव अहाँ अपन गाँव मे जे घुरा देबै गाँवसब केना केना की की छै हम देखले नहि छी हम दोसर जगह सँ आयल छी हम ई गाँवलए अन्जान छी अहाँके नम्बर कोइ हमरा देलक हे यौ जाउ ओकरा लग ओ गाँव पूरा छै देखले छै ओ पूरा कैर देत अहाँ केना केना की की छै अहाँके गाँव मे बतबू हँ मतलब ओ सबके लिए लाभदायक की की होइ छै केना केना ओ सब फसल तसल जे करै छियै ओकर की की प्रक्रिया रहै छै अँ ओ एकर मतल बचत उचत की होइया आठ सए टका मे हानियो होयत लाभो होयत

ओ आरो सब बतबू अहाँके गाँव के विशेषता बतबू की की यऽ गाँव मे नहि यऽ

ऊँऽ इसकुल कॉलेज सब केहन यऽ गाँव मे मतलब शिक्षा शिक्षा व्यवस्था केहन यऽ गाँव के ओ गाँव शिक्षा ओ सी

ओ तऽ जानलियै गाँव मे शिक्षा व्यवस्था कमजोर छै तू सब अहाँसब पहल नहि करै छियै एकरामे मास्टर सँ नहि बाजै छियै किया नहि पढ़बै छीयै अहाँके गाँव मे घुरै वला स्थान मतलब की ऐतिहासिक कोनो बिल्डिंग विल्डिंग ओ कतने पुरनका मन्दिर ओ कोन मन्दिर कहलौ ओ तऽ कतने पुरनका छै ओ मन्दिर ओकर हिस्ट्री बतबो

तऽ ई औ